बचपनमे जखन हम नानी गाममे रहै छलहुँ तऽ हम अपन नन्नाके सङ्गे खेत जाइ छलहुँ तऽ हमरा नन्नाके देखै छलिए कोदारि लऽ कऽ खेतमे जाइ तऽ सौँसे खेतमे आड़ि कोनपर बनबै छलै ट्रैक्टर जाहि जगहपर नहि जाइ पाबै छ्लै ओहि जगहपर कोदारिसँ कोड़ल जाइ छ्लै आओर ओतऽ सब उपजाएल जाइ छ्लै अनाज उपजाएल जाइ छ्लै जाहि सङ्गे हमहूँ जाइ छलहुँ ज्यादातर जाइ छलहुँ तऽ हमरा एहिसबके तरफ आकर्षण होइ छलै हमरा होइ छलै जे हमहूँ कोदारि चलाबू लेकिन ओहि टाइममे हम बच्चा रहिए तऽ हमरा ईसब नहि देल जाइ छलै हाथमे कहै छलै जे हाथ कटि जेतौ ईसब दिक्कत हेतौ ताहि दुआरे हमरा नहि देल जाइ छलै लेकिन बादमे जखन हम कनि नमहर भेलहुँ तऽ हमहूँ जाइ छलहुँ ओतऽ हमरा नन्ना देलथि हँ हमरा एगो छोटकी हमहूँ कोदारि लऽ लै छलहुँ सङ्गे जाए छलहुँ पिछाँ पिछाँ ओकर बाद हमहूँ कतहु कतहु बैसिकऽ कोड़ैत रहै छलहुँ किछु किछु करैत रहै छलहुँ एहिसँ हमरा आकर्षण भेल एकर एहिसँ हमरा आकर्षण भेल तखन हमरा होइ छलै जे हमहूँ करू फेर हम ओतऽ रहै छलहुँ तऽ फेर हम नन्ना सङ्गे आबि जखन फेर हम गाम अएलहुँ तऽ अपना घर अएलहुँ गाम अएलहुँ एतऽ अएलहुँ तऽ हमरो किछु छलै घरके आसपास कनि जगह छलै ओतऽ हम सोचलहुँ जे हमहूँ किछु उप उपजाउ करू ओतऽ खाली पड़ल छै ओहिसँ बढ़िआँ उपजा लै छिए एहि दुआरे हम अपन छोट मोट गाछसब जेना कि भट्टा गाछ बैगन गाछ कोबी गाछ मिरची गाछ ईसब अपन लगाबै छलहुँ जाहिसँ मम्मी प्रसन्न होइके हमरा आओर पाइ दै छलथि गाछ हम खरीदकऽ आनै छलहुँ आओर ओतऽ रोपै छलहुँ ई देखैत देखैत हम एगो हम अपन पड़ोसीके घरके बगलमे हमर एगो आओर छलै कनि नमहर छलै ओतऽ हम एक समयमे किछु गोट उपजेने रहौँ गोट एतऽ जे आसानीसँ उप उपजै छलै पूरा हम अपनेसँ कोदारिसँ कोड़िकऽ हम अपनेसँ ओतऽ उपजेने रहौँ जाहिसँ हम ओ भेल रहै हमरा तऽ ओ बहुत नीक लागल रहै हमरा मोन होइ छलै जे हमहूँ कृषि बनी कृषक बनी लेकिन पता चलल जे एतऽ कृषिके ओतेक अथी नहि होइ छै निम्न देशमे ओतेक कृषिके उपयोग नहि छै मतलब सब करै छै खेती ओहिसँ जादा देशके सहयोग नहि होइ छै एहि दुआरे तहनो कृषि करैमे हमरा बड़ मोन लागैए हम एखनहु जादातर अपन गाममे खेते खेते पथारमे जादातर रहै छी अपन नानी गाम गेलहुँ तऽ नन्ना सङ्गे जादातर खेत पथार गेलहुँ नार जेना नार उठेनाइ ईसब हमरा बड़ा मोन लागै छलै बहुत बड़ा बड़ा बोझा बोझ नारके उठा लै छलिए हल्का होइ छलै तऽ बड़ा मोन लागै छलै सबके कहिए जे हमहूँ आइ बड़का नार उठेलिए हँ एतेक बड़का बोझ बहुत मोन लागै छलै भुस्सा उघनाइ नार उघनाइ धान उघनाइ गहूम उघनाइ मकै उघनाइ ईसब जखन खेतमे दाउन होइ छलै तऽ हमसभ उठाकऽ आनै छलिए खेत घर आनै छलिए तऽ बहुत मोन लागै छलै ताहि दुआरे हमसभ खुशीसँ जाइए खेतीके तरफ हमरा बहुत मोन लागै छलै हमरा बिहारमे बहुत सारा अनाज उपजाएल जाइ छै ताहिमे धान गहूम खेसारी मौसरी गोट राइ तीसी मकै मड़ुआ इत्यादि समान बहुत उपजाएल जाइ छै हमसभ एहिसबमे बहुत आगाँ रहै छलहुँ हमरा ईसब करैमे बड़ मोन लागै छलै एहि दुआरे हम हरदम जादातर हरदम कोदारि खुरपी हाँसू टेङ्गारीसब सङ्गमे रखै छलहुँ जाइ छलहुँ खेतमे कोदारिसब लऽ कऽ जाइ छलहुँ जादातर खेतमेके अपन अपन हाथसँ उपजाएल समान सब्जीसब जादातर खाइके कोशिश करै छी हम जादातर सब सब्जीसब अपने हाथसँ लगबै छी आओर अपने लगाकऽ अपने ओकरा पटबै छी देखभाल करै छी एहिसँ हमर खेत हमर शरीरो तन्दुरुस्त रहैए आओर खेत हमर परिवारके सेहो सङ्ग तन्दुरुस्त रहैए शरीर तन्दुरुस्त रहैए कोनो बेमारी नहि हमरासभके आकर्षित करैए ताहि दुआरे हमसभ अपन हाथके उपजाएल खाना खनिज जादा खेलहुँ बिना खाद पानिके देने बिना कोनो दवाइ देने कोनो सब्जी खेनाइ बहुत शरीरके लेल तन्दुरुस्ती करै छै ओहि दुआरे हमसभ अपना हाथसँ उपजाएल सब्जी खाइमे जादा रुचि राखै छी भऽ गेल